ہیلو یہ لکی ٹیور لکی ٹیور اینڈ ٹریولس سے بات ہو رہی ہے جی دِلّی میں نہیں ہے آپ کا جی سر میں جا جی جی میں جے پور سے بات کر رہا ہوں ایکچولی مجھے دلّی میں ٹیمپلس میں گھومنے آنا تھا اکشردھام مندر لوٹس ٹیمپل اور ہنومان مندر یہ سارے ٹیمپل جو ہیں دلّی کے وہاں گھومنا تھا تو مجھے آپ کا نمبر دیا تھا کسی نے کہ آپ کی سروس ہو اچھی ہوتی ہے اور آپ ساری سروسز دے دیتے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے جی جی کس طرح سے آپ کا رہتا ہے کیا آپ کا کھانے وغیرہ کا کنوینس کا اور ہوٹل وغیرہ کِس طرح سے رہتا ہے کیا ہے اچھا اچھا اچھا

اچھا اچھا جی اچھا اچھا مجھے دو دِن کے لئے آنا ہے فیملی ہے میرے پانچ لوگ ہیں فیملی میں تو مجھے دو دِن دو دِن کے لئے آنا ہے نہیں ایسا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا اِس لئے ہم نے دو دِن کا پلان کرا ہے اور بچوں کے بھی اسکول کھل جائیں گے تو اِس لئے جی بتائے اِس میں کیا کیا چیز ہوگی اچھا تو اِس ہوٹل میں کھانا تو ہوگا جی وہ پیکیج میں اِنکلوڈ نہیں ہے ویسے تو پیکیج میں ہوتا ہے انکلوڈ کھانے کا تو ہوٹل میں نہیں وہ تو اِسی میں ہوتا ہے نا آپ الگ سے کیوں بتا رہ وہ تو اِسی میں ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے کیوں کہ کوئی بھی آتا ہے کوئی بھی گھومنے جاتا ہے کہیں بھی تو سب سے پہلے تو اُس کا ایک بریک فاسٹ ہوتا ہے اور دوپہر کو گھومنے دو پہر کا کھانا تو باہر ہی ہو جاتا ہے اور ڈنر ہوتا ہے بس دو ہی چیزیں تو ہوتی ہیں وہ تو اِنکلوڈ ہوتا ہے ہر جگہ اب باہر کا باہر کا بندہ کہاں ڈھونڈنے جائے گا کہ کھانا کہاں مِلے گا ناشتہ کہاں مِلے گا اچھا اچھا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر سوچ کے کیوں کہ آپ کے مجھے کوسٹ زیادہ لگ رہی ہے تھوڑی سی

ٹھیک ہے سر ٹھیک